जेनेबा आइजोफोरा न'खर संसार जानायाव बा सानफ्रामबो रोखोमनि जेंना थायो जेरै दुखु खस्थ' जेराव जेराव गैया नालाय दुखु खस्थ'नि न'खर नालाय बावहाय बिरात खस्थ' जानाय लोंनाय खस्थ'नि जानाङो आरो जों सानसे मावाबानो बा हाजिरा बा न'आव आबाद बायदिसिना मावाबानो जोंनि गथ' गथाय फोरोंनो थाखाय बा हिन्जावफ्रा फिसाखौ बोरै जोथोन लानांगौ बोरै फोरोंनांगौ बेनि थाखाय जोङो मावनांगौ जायो दुखु जेंना सहायनांगौ जायो न'खराव जेरै न'आव मावसे मावनानै दिनै जाहोसे लोंहोनानै मावहोनानै दिनै गथ' गथाय गथ' गथायखौबो जाहोदो लोंहोदो आरो रां मोननो थाखाय दाव अमा बिदि फिनांगौ जायो आरो आबाद मैगं थाइगं गायनांगौ जायो बेजोंनो जों दुखु खस्थ' जेराव हिन्जाव आइजोफ्रा जेरै जेरावखि थाङा जेराव हिन्जावफ्रा जायहा दुखु खस्थ' सहायनाङो बावहाय जेरै सनमानबो गैया जाहैयो बिदिनो खाबुबो मोना बाइह्रायाव ओंखारलांनोबा माबा मोनसे मावहैनो माबा मोनसे खालायहैयोबा बावहाय नासय जानाय जायो जेराव न'खराव गैयाबा बेसे दुखु खस्थ' खालायनांगौ जायो जेरै हिन्जावनि फिसानो बायह्रायाव थाङोबा जेरै हौवा माहारिफोरजों बायदिसिना नासयजानाय बा खालामजानाय जेरै न'खर संसार जानायावबो बेसेबां दुखु खस्थ' सहायनांगौ जायो